شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان ثقافتی طور پر بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں دونوں کے کھان پان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے جیسے جنوبی ہندوستان میں لوگ اڈلی ڈوسا اور اس طریقے کے ڈشز کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے لباس بھی شمالی ہندوستان کے لوگوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں جیسے وہاں کے لوگ دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں اور ان کے شادی بیاہ کے طریقے بھی شمالی ہندوستان کے لوگوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیاست میں بھی دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے شمالی ہندوستان کے لوگ کے لوگ جو ہے ہندی زبان بولتے ہیں اور وہ ہندی زبان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں تمل زبان بولی جاتی ہے اس کے علاوہ کنڑ بولی جاتی ہے اور ملیالم بولی جاتی ہے